میں ہل اسٹیشن گیا ہوں مجھے وہاں پر کھلا ماحول تازہ آب و ہوا اور ہل اسٹیشن پر جا کر سنرائز اور سنسیٹ دیکھنا بہت پسند ہے اور خاص کر کے سردی کے موسم میں اور بارش کے موسم میں مجھ کو ہل اسٹیشن جانا بہت پسند ہے پہاڑوں پر جا کر میگی کھانے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں